हैलो सर अजय कुमार बात कर रहे हैं सर्विसिंग से सर मुझे लैपटॉप सर्विस करवाना था आपकी सर तो लैपटॉप सर्विसिंग के लिए आप घर आना चाहोगे या मुझे वहीं आना पड़ेगा वैसे सर उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसका ओ एक्स वर्ज़न स्लो पड़ गया है उसका नया वर्ज़न कौनसा आया आपके पास अभी तो आपके सर्विसिंग के लिए वहीं आना पड़ेगा आपके पास कब फ़्री होंगे आप वैसे आप भी यहीं आ जाते तो थोडा अच्छा होता आपका आने जाने का चार्ज भी थोडा कर देते हम साथ तो मुझे टाइम कम मिलता आने के लिए सर लैपटॉप भी ज़रूरी है उसकी सर्विस करवाना अभी क्या है कि उसको ओपन करते टाइम उसमें विंडो में प्रॉब्लम आ रही उस समय में चलती ही नहीं है विंडो प्रोसेसिंग बहुत लेट है उसकी तो सर मेरे को मेरे पास तो नहीं है ना समय आप थोड़ा घर आ जाते तो आपको मैं एक्स्ट्रा पे कर देता हाँ तो कब तक आओगे बताओ आपके पास कोई दूसरा स्टाफ़ है तो उसको भेज दीजिए वो लेजाएगा आके यहाँ से जी सर्विसिंग के लिए अच्छा करते हो ना आप जी सर और बाद में कोई प्रॉब्लम आई तो उसकी गारंटी लोगे ना सर गारंटी लेंगे चार्ज कितना लोगे आप कॉस्ट अभी उसमें टेन विंडो ओ एक्स वर्ज़न चल रहा है अभी उसमें इलेवन विंडो कर दोगे या सेवेन करोगे वर्ज़न कौनसा डालोगे फिर चार्ज भी बता दो आप अपना मैं बता रहा हूँ ना सर ऐसुस का लैपटॉप है टेन विंडो है एसुस वर्ज़न है उसका छः हज़ार समथिंग चार्ज कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे सर आप जी सर फिर भी आप ज़्यादा ही बता रहे हो पैसे तो थोडा सा काम है सर उसमें उसका वर्ज़न चेंज करना है ओएस तो वारंटी दे रहे हैं सर आप गारंटी थोड़ी ना दे रहें हैं चलो कब तक आएं सर आप कब तक आ रहे हो चलो ठीक है